नमस्ते

मैं मुरली पाठक बोल रही हूँ हमारे नए हम चंदौली ज़िले से बोल रही हूँ इसलिए मेरे मैं हाँ मेरे बच्चा को छुट्टी दीजिएगा दीजिएगा कि हम चले जाएँगे मायके लेकर बच्ची का नाम लड्डू पाठक है तीन में दुबौलिया

हम समय दे दीजिएगा दे दीहिएगा कि मेरे घर में तोनो ती शादी पड़ गया है ना इसलिए मैं छुट्टी माँगता हूँ तो घर में तो घर में बस मैं ना हूँ चाचा जी नहीं है ना उसके पापा नहीं है यह उसको पापा नहीं है बाहर गए हैं ना इसलिए नहीं तो हमको दीजिए दीजिए छुट्टी मेरे बच्चों को कि हम सब जाएँगे तो पंद्रह दिन रहेंगे तब ना आएँगे हाँ आगे से हम हाँ तो ध्यान देंगे ना

नहीं अभी तो जा रहा हूँ मैं मायके

शादी है तो उसमें जाना ज़रूरी ना है हाँ मेरी तो गलती थी मैम मेरी पर विश्वास लीजिएगा अब ऐसा गलती नहीं करूँगी अब हम अब हम ध्यान देंगे ना तो हाँ ठीक है ठीक है हम पा पाँच दि दिन को नहीं पंद्रह पंद्रह पंद्रह तारीख गलती हो गई मा मम्मी अरे मम ठीक है नहीं नहीं मैमम एकदम करेंगे प नमस्ते नमस्ते